सत नवम्बर ॿ हज़ार चोवीह अठ फरवरी उणिवीह सौ छियासी ॿारहं मई ॿ हज़ार ॾह तेरहं अप्रैल उणिवीहं सौ चारि अरिड़हं डिसम्बर ॿ हज़ार तेरहं